हेल' ओ आं सासे टुरिजोम मोन आं आसामावहाय थांनो नागिरदोंमोन आं आसामनि क'क्राझार डिस्ट्रिक आव थांनो नागिरदोंमोन

अ माबायदि दा बोथोरफ्रा हजों अ आं बे क'क्राझार डिस्ट्रिक नि आन्डाराव थानाय जायगायाव बेरायहैजोबनो नागिरदोंमोन नालाय बेनिखायनो आं जायगानि बोथोरफोरखौ सोंदावदोंमोन अ बबे टाइम आवबा बोथोरा एसे मोजां जायो

आं ओरैनो गामिफोरनि जायगाफोरखौ सार्भे बानायनानै मा मा आबाद मावो बेखौ नायदिंनो नागिरदोंमोन

अ अब्ला अखा हानाय बोथोर जाबा खनसे कल खालामफिनसै बोथोराथ' जाबायानो मोन साननै सान्थामसोनि उनाव कल खालामना सोंहरफिनसै आं नोंथांनाव औ औ दे बिदिब्ला नोंथां